ہیلو میں کاشف بول رہا ہوں کیا آپ بسم اللہ ہوٹل سے بول رہے ہیں میں نے کچھ دیر پہلے کھانے کا آڈر دیا تھا ابھی تک وہ نہیں آیا ہے کیا وہ بندہ نکلا ہے اچھا تو اچھی بات ہے ماشاء اللہ میرا من میں آیا کہ کھانا کچھ آڈر بڑھا دیں تو آپ کے یہاں کھیر بنا ہے ٹماٹر کا اچار بنا ہے تو تھوڑی سی بھیج دیجیے گا اور میں انتظار کر رہا ہوں ابھی اور وہ اگر بندہ بھیج دیجیے گا